गुबैयै संनायनि बेलायाव आरोना जेब्ला आङो मानि बेदरखौनो लाबाय आङो बेदर मानि अमा आरो अमाखौ जानोबो मोजां मोनो दा अमा संनायनि सिगां आङो गोबां मानि बेसादफोर आङो जगार खालामनानै लानांगौ जायो जेरैहाय जोङोमा एफाबां मानि दैल' दैल'खौथ' जों जानो बाखायो दा बिनिफ्राय बासायनायनि थाखाय जोंनाव मोनसे राहा दं जेरै संख्रि जेरै मा बान्लु हालदै जों बेखौ बाहायो आरो जोंनाव मोनसे दङ आरोमा जों बांसिन जोंनि खमन जोंनि नैबे भारतावनो बुंजायो जोङो बे पियास जों बे पियासखौ जायो आरो गोबां मानसिया जायाबो जानो हागौ खिन्थु फारसेनटेज लानानै मानि पियासखौ जायोआनो बे आरो जों बेखौ डायरेक्ट बुंनो हायो दा मानि बे संनायनि बेलायाव जोङो आं बेदर संनो नागेरदों जेब्ला आङो सिगाङाव मा खालामो पियास हागोन आं बिनि उनाव आंनो नांगोन बानलु मा नांगोन आमफ्राय सामब्राम गुफुर आरो आं बाहाय मा जिराबो होगोन आरो जों बेफोरखौ आं रेडि खालामना लाखा जोबगोन दानिया रिडि खालाम खांनायनि उनाव आङो मा सारायाव थाव सेरबाय सेरनानै मा आङो अमाखौ मोजां थावजों एवफ्रामगोरगोन आरो एवफ्रामबाय जाबायानो एवफ्रामखांबाय दा बिनि बेलायाव आङो जेब्ला नाखि आं सिगाङाव मानि बानलु सामब्राम गुफुर बेफोरखौ आङो हायजें देनानै मोजां लाखादों बेखौ आङो मा बै बेदर एवनायाव गारसनगोन मोजां एवफ्रामसैलाय आरो बेजोंनो दा एवफ्रामै एवफ्रामै एवफ्रामनानै जेलानाखि सम फैगोन ओरैबादि सम फैगोन मानि खामथाबनाय साराय खामथाबनाय बे सामाव आङो दै एसे हरसै आरो दा दै हरनानै आं बेखौनो मानि गोदौ होगोन गोदौ होगोन जेला नाखि साखिनायनि सम फैयो आं बेखौ साखिगोनबो मानोहोनोब्ला जोंनि होनाया डायरेक्ट ग्रोब जायाबो जानो हागौ दा बे बेलायाव मानि आं साखिगोन आरो दा साखि खाङोब्ला आङो मा एसे जबहो बावबाय जबहोनानै बेबादिनो अमाखौ आङो गोसो गोथारै मानि आरामसे बिनदास मानि आं जानो हागोन आहा बेखौ मिथिगौ आरो दा बेनो जों संनायनि सिगां रेडि खालामनानै लानायफ्रा आरोना दा आरो मोनबाय जेब्ला आरो जासै बेनो दे